हाँ भोपाल में मनोरंजन के लिए कई तरह की सुविधाएँ संस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ होते है ये भोपाल में रविंद्र भवन भारत भवन शहीद भवन जहाँ रंगमंच का आयोजन किया जाता है और नृत्य का भी आयोजन किया जाता है यहाँ पर खेलने के लिए बहुत प्यारे मैदान और बड़े मैदान हैं जहाँ बच्चों को खेलने के लिए लाया जाता है यहाँ पर थिएटर थिएटर का भी आयोजन हो है और कई वास्तविक कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर कमला पार्क बि आई पी पार्क और भी कई पार्क हैं इस्मार्ट पार्क भी अभी नया बना हुआ है जहाँ पर सब सेल्फ़ी खीचते हैं और सेल्फ़ी पार्क भी है एक जहाँ पर सभी अपने बच्चों को लेकर घूमने आते हैं तथा मस्ती करते हैं और शाम का आय